नमस नमस्ते हमको आप आपके यहाँ से सब्जियाँ खरीदनी थीं आप किने कौन कौन सी सब्जी लगा रखी अपने यहाँ

बैंगन किस बैंगन कैसे लगाए मैंने आपके यहाँ नहीं दो तरह का बैंगन आता है न लम्बा वाला अच्छा तब वो सब बैंगनी वाला सफेद वाला हरा वाला हाँ तो हमको तीनों तरह का चाहिए थोड़ा थोड़ा बीस बीस किलो चाहिए था क्या रेट लगाएँगी आप अच्छा अच्छा अब दूसरे हमने सब्जी वाले से बात की थी वो बारह सौ में बता रहा था आप हमको पन्द्रह सौ में बता रहे हैं क्या बात है अच्छा और हमको खीरा और वो चुकन्दर भी चाहिए अच्छा तो वो क्या रेट देंगी आप अच्छा

अच्छा अच्छा भिन्डी अच्छा तो भिन्डी हमको बड़ी बड़ी नहीं चाहिए हमको भिन्डी छोटी और हाँ हाँ अदरक अदरक भी लिख लीजिए अदरक भी हमको चाहिए बीस किलो मूली और शिमला मिर्च भी शिमला मिर्च में कौन कैसी किस तरह की शिमला मिर्च हैं आपके यहाँ

हाँ तो पाँच पाँच दस दस किलो आप लिख लीजिए शिमला मिर्च

और आलू हाँ भाई आलू कौन कौन सी प्रजाति हैं आलू की आपके यहाँ अच्छा अच्छा चिप्सोना का क्या रेट है और उसका क्या रेट है अच्छा अच्छा तो पचास पचास किलो दोनों कर दीजिएगा और ज़्यादा मीडियम साइज तक रहे ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए और घुइयाँ पुदीना

लेकिन उसकी पैक करवाइएगा तो बोरे में करवाइएगा वो खराब हो जाता पिछली बार हमने लिया था वो खराब हो गया था उसका क्या रेट लगेंगे अच्छा हाँ निम्बू निम्बू भी तो चाहिए हमको हाँ निम्बू बीस किलो कर दीजिए अच्छा और सब अच्छे से पैक करवा दीजिएगा ताकि हम दूर तक ले जाएँ तो उसमें कोई दिक्कत न हो ठीक है नमस्ते फिर हम भेजेंगे अपने आदमी से आप करवा दीजिएगा और पैसा उसी के के द्वारा भिजवा देंगे आपको ठीक है नमस्ते